ہندوستان کی ثقافت بہت متنوع اور رنگا رنگ ہے یہاں چند نمایاں ثقافتیں اور روایات اور عقائد ہیں دیوالی روشنیوں کا تیوہار جو ہندو عقیدے کے مطابق رام کی لنکا پر فتح کے بعد واپسی کی خوشی میں منایا جاتا ہے ہولی رنگوں کا تیوہار جو بہار کی آمد اور بھگوان کرشن کی لیلا کے حوالے سے منایا جاتا ہے یوگا اور ایواڈا یوگا جسمانی اور روحانی سکون کے لیے مشہور ہے جب کہ ایواردا ایک قدیم طبعی نظام ہے مہا بھارت اور رامائن یہ دو بڑے رزمیہ ہیں جو ہندو مت کے اہم قصّے اور عقائد کو بیان کرتے ہیں ہندوستان کی ثقافت دیگر ثقافتوں سے کیسے مختلف ہیں کثرت میں وحدیت ہندوستان میں مختلف مذاہب زبانیں اور ثقافتیں پائی جاتی ہیں لیکن سبھی ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں روایتی لباس ساڑی دھوتی کرتا اور پگڑی جیسے روایتی لباس ہندوستانی ثقافتی خاصیت ہیں کھانا ہندوستانی کھانا اپنی مسالحوں کی وجہ سے مشہور اور یہاں کی ہر ریاست کا کھانا مختلف ہوتا ہے روحانیت ہندوستان کو روحانیت کا مرکز سمجھا جاتا ہے اور یہاں مختلف مذہب اور روحانی تعلیمات پائی جاتی ہیں یہ کچھ طریقے ہیں جن سے ہندوستان کی ثقافت دیگر ثقافتوں سے مختلف ہے